بائکر کے طور پر مجھے خراب موسم خراب ٹریفک تنگ اور خراب سڑکوں لینڈ سلائڈس اور کبھی کبھار جنگلی جانور کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان سے نمٹنے کے لیے میں ہمیشہ سفر سے پہلے موسم اور راستے کی معلومات لیتا ہوں حفاظتی لباس پہنتا ہوں بائک کو اچھی حالت میں رکھتا ہوں اور اضافی ایندھن و ضروری سامان ساتھ رکھتا ہوں تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتِ حال سے نمٹا جا سکے